بھارت میں ریاستی نقل و حمل کا معیار مختلف ریاستوں اور شہروں میں متنوع ہے اور اس کا انحصار کئی عوامل پر ہوتا ہے جیسے کہ انفراسٹر انفراسٹرکچر حکومتی پالیسیوں اور وسائل کی دستیابی عمومی طور پر بھارت میں نقل و حمل کے وسائل کی ایک بڑی رینج موجود ہے جو سستی اور عام عوام کے لیے قابل رسائی ہے لیکن معیار کی صورت حال مختلف ہو سکتی ہے بھارت میں بس سروسز ریاستی سطح پر بڑے پیمانے پر چلائی جاتی ہے کئی ریاستوں میں سرکاری بس سروسز بہت عام ہیں اور دیہی یعنی دیہاتی علاقوں میں دیہاتی علاقوں سے لے کر بڑے شہروں تک مسافروں کو سفر کی سہولت اور آسانیاں فراہم کرتی ہے کچھ ریاستوں میں جیسے کہ کیرالہ مہاراشٹر اور کرناٹک بس سروس کا معیار بہت بہتر سمجھا جاتا ہے جب کہ دیگر ریاستوں میں بسوں کی حالت وقت کی پابندی اور مسافروں کی سہولیات میں کمی کی شکایات پائی جاتی ہے بھارتی ریل گاڑی کا نظام دنیا کے سب سے بڑے ریل نظاموں میں ایک ہے اور یہ عوام کے لیے سستا اور وسیع پیمانے پر دستیاب ہے زیادہ تر ریاستوں میں ریل گاڑیوں کا معیار عام طور پر مناسب ہوتا ہے لیکن کچھ ریل گاڑیاں اور ان کی سہولیات عالمی معیار عالمی معیار کے مقابلے میں پیچھے ہے اگرچہ ریل گاڑی کا سفر سستا ہے لیکن اس میں بھیڑ و بھاڑ اور صفائی کی کمی جیسے مسائل اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں بڑے شہروں جیسے دہلی ممبئی بنگلور اور کولکاتا میں میٹرو سسٹم متعارف کیا گیا ہے جو کہ صاف جدید اور وقت کی پابندی کے حوالے سے ایک اعلیٰ معیار پر مبنی ہے یہ شہری نقل و حمل کے ایک اہم مؤثر اور سستے ذریعے کے طور پر مقبول ہے بھارت میں مجموعی طور پر سفر سستا سمجھا جاتا ہے خاص طور پر دوسرے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ریل گاڑیوں کے کرایے بس سروسز اور یہاں تک کہ میٹرو ٹرینوں ٹرینوں کے کرائے بھی عام آدمی کی جیب کے لیے موزوں ہے سستے سفر کے ساتھ ساتھ بھارت میں عام طور پر پیدل سفر یا سائیکل کا استعمال بھی عام ہے جو کہ مزید سستا اور ماحول دوست طریقہ ہے تاہم معیار کے لحاظ سے کچھ کم کامیابیاں ضرور ہیں جیسے کہ کچھ علاقوں میں ریاستی بسوں کی حالت خراب ہو سکتی ہے یا ریل گاڑیوں میں صفائی کے مسائل ہو سکتے ہیں اس کے باوجود بھارت کا نقل و حمل کا نظام بڑی آبادی کے لیے سستا اور قابل رسائی ہے جو کہ ملک کی مجموعی معیشت اور عوام کی ضروریات کے مطابق ہے نتیجہ یہ ہے کہ بھارت میں سفر عمومی طور پر سستا ہے لیکن معیار میں بہتری کی گنجائش موجود ہے خاص طور پر کچھ ریاستوں اور شہروں میں وقت کے ساتھ بہتر انفراسٹیک ٹریکچر اور خدمات کی توقع کی جا سکتی ہے جو کہ سفر کو مزید آرام دہ اور مؤثر بنائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ